फट'ग्राफिखौ हबि महरै लाबाय थानायाव आंनि थुलुंगाया बेनोदि दिनैनि जुगाव फट'ग्राफिया मोनसे मोजां हबि जोंहा जुदि इन्ट्रेस्ट दङबा फट'ग्राफि खालामनायाव जोङो बेखौ गोसो होनांगौ फट'ग्राफिया मोनसे बेबायदिनो जोंनि जिवाव जाबाय थानाय ममेन्टसफोरखौ जोंनि जिवाव जालांबाय थानाय बिदिनो गुबुन गुबुन खामानिफोरखौ जोङो केपसार्ट खालामनानै मोनसे जारनिनि डकेमेन्टेसन खालामनानै दोननो हायो आरो जोङो बेबायदिनो फिउसाराव उनाव नायफिननो हायो दानि जुगाव बयहाबो मबाइल फन दोङो जोङो फट'ग्राफिखौ हबि खालामनो थाखाय दिनै जोंनो प्रफेशनेल केमेराफोरखौ नांलाय लाया जोंनि मबाइल फननि गेजेरजोंनो जोंहा जुदि इन्ट्रेस्ट दङोब्ला जोङो मोजां मोजां फट'ग्राफफोरखौ खालामनो हायो जोंहा फट'ग्राफिआ मोनसे स्किल्स गुबुन गुबुन मानसिफोरहा बेबायदिनो गुबुन गुबुन स्किल्स दोङो फट'ग्राफियाबो मोनसे स्किल्स जोंहा जुदि इन्ट्रेस्ट दङब्ला जोंहा जुदि स्किल्स दङबा जोङो बे स्किल्सखौ बाहायनो नांगौ बेबायदिनो आरो जोङो बुंनो हायो फट' ग्राफिया मोनसे टेलेन्टबो जोंहा बिदि फट'ग्राफिखौ टेलेन्ट बायदियै बाहायनानै जोङो बेखौ हबि बायदियै राखिबाय थानो नांगौ जिवाव जोंहा गुबुन गुबुन खामानिफोर दङ दिनै गुबुन गुबुन लाइमोनफोरा बेबायदिनो एरैनो थायो नाथाय जुदि जोङो आखाइयाव फन दङबा जोङो बेफोरबायदि नेत्सारफोरखौ फट'ग्राफ खालामानानै बा बिदिनो गुबुन गुबुन ममेन्टसफोरखौ फट'ग्राफ खालामनानै जोङो बिदिनो जार्नाल लिरनो हायो केपसार्ट खालामनानै डकेमेन्टसन खामना दोननो हायो लोगोसे जोङो बे फट'ग्राफिखौनो जुदि गोसो होयोब्ला हबिनिफ्राय जोङो बेखौ प्रफेशनेल केरियार कनभार्ट खालामनो हायो जोङो जिवाव थांना थानो थाखै फट'ग्राफिनिफ्रायनो जोङो बेबायदिनो खामानि मावनानै फट'ग्राप खालामथिंनानै जोङो दिनै रांफोरबो आरजिनो हायो आरो जोंनि जिउ बाहायनायावहा फट'ग्राफिआ हेफाजाब होनो हायो